मां सिंधी आहियां त मूंखे सिंधी भाॼियूं ठाहिण जो ॾाढो शौंक़ु आहे ऐं ॾाढियूं हेल्दी बि हूंदियूं आहिनि जीअं ग्वार आहे गोगड़ूं आहिनि तूरियूं आहिनि पीज़ आहिनि मूंखे ॿियूं बि भाॼियूं पसंदि आहिनि जीअं पनीर आहे बिह आहिनि सिंधियुनि में ऐं वाङण आहिनि मेहा आहिनि जामु शयूं आहिनि सिंधियुनि जूं बि ऐं जेके हेल्दी बि आहिनि जीअं बिह आहिनि बिह मूंखे ठाहिणु ॾाढा पसंदि आहिनि मसाल्हा विझी सुठे नमूने बॉइल करे ठाहियो बिहनि सां असांजो ब्लड वधंदो आहे हिमोग्लोबीन वधंदो आहे तूरियूं आहिनि तूरियूं असांजे पेट लाइ ॾाढियूं फ़ाइदेमंदु हूंदियूं आहिनि तूरियूं खाइण सां असांजी कैलरी त न वधंदी आहे चर्ॿी बि न वधंदी आहे ऐं पेट खे हिकदमि हल्को महिसूसु थींदो आहे बारु न लॻंदो आहे खाइण सां पीज़ आहिनि पीज़ ऑलइनि सभिनी खे पसंदि हूंदा आहिनि पीज़नि जी दाॻ में भाॼी ठाहींदा आहियूं असां बसर विझी करे सुठे नमूने मसाल्हा ॿसाला विझी वाङण तरियल कंदा आहियूं असां मसाल्हा विझी सिंधियुनि में पसंदीअ जो आहार आहे इहो पनीर ठाहींदा आहियूं अॼु जे ॿारनि खे पनीर वधीक थो पसंदि अचे त पनीर में पीज़ मशरुम विझी करे भाॼी ठाहींदा आहियूं मसाल्हा विझी भाॼियूं त घणेई आहिनि जंहिंजो कोई अंतु नाहे पर कुझु भाॼियूं आहिनि जेके ॾाढी फेवरेट आहिनि सुठियूं आहिनि उन में बिह आहिनि ग्वार आहे पीज़ आहिनि गोगड़ूं आहिनि वङण आहिनि मेहा आहिनि इहे तमामु पसंदिगीअ जूं शयूं आहिनि जेके फ़ाइदे वारियूं हूंदियूं आहिनि